मिगी सभनें कशा बड्डी खुशी एह् होई ऐ जे मिगी बी एह् स्पीच डोगरी रिकार्डिंग करने दा मौका जेह्ड़ा थ्होआ ऐ ते मिगी एह् बड़ा गै गर्व ऐ